आं हॅलो हांव परमल हॉटॅलांतल्यान उलयता तुमी ज्या प्लेसीर रावला पळय थंयच्यान म्हाका फोन आयिल्लो की तुमकां गोंयची खादी खावपाक जाय आनी तांच्यानी म्हाका तुमचो नंबर दिलो माकं म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें की तुमकां किदें जाय आमचें कडेन हय खूब किदें किदें आसा जशें की ताल्ल्याची कडी आसा बाह

मटल्यार हय तुमकां कशीं जाय वीस रुपयाची जशी पन्नास एकट्याक बी जाय जाल्यार लोक चड अशे वीस रुपयाची व्हरतात आनी हय खूब जाणां जाय जाल्यार पन्नास अश करून व्हरतात मण तूम कशी घेता पळय तेचेर आसा तें हय ताल्ल्याचें आसा हय आसा

हय हय कुल्ल्याचें आसा आनी तुमकां पाच जाणां जाय नी ती माक दिस्ता तुमी पन्नासाची बी घेतल्यार बरें जातलें सगल्यांक मेळटलें तशें करात

हय हय हय हय हय आनी ती पन्नासाची मेळटली हय हय

तुमकां केन्ना जाय ती दनपारची कांय सांचें केन्ना जाय दनपारची जाय न्ही हय आह मागीर हांव तुमकां धाडून दिता आमचें आसात वेटर बी तेंचे वांगडा धाडटा मातशें तुमी एड्रॅस म्हाका सांगल्यार जालें

हय हय पावणे बारा साडे बरा एक परेन पावतलें जातलें न्ही

हय हय भाज्लें मेळटात कोळश्यान घातलें मेळटा इस्वण ना सध्या आती मेळटले तें बांगडे फक्त हय ना बरें हय हय बरें आं